میں زیادہ تر کتابیں اپنے چوک پر ایک پرانی کتاب کی دکان سے خریدتا ہوں وہ دکان میرے بچپن سے ہی ہے مجھے کوئی بھی کتاب خریدنی ہوتی ہے تو اکثر میں اسی دکان پر جاتا ہوں اس دکان پر کتابیں سستی بھی ملتی ہیں اور ان کے پاس سکن ہیں بک بھی ملتے ہیں